کسان کے بارے میں ہم لوگ ہم لوگ خود کسان ہیں کسان کے لیے ہمارے وزیر اعظم وزیراعلیٰ جو بھی سمجھ لیجیے ہم کو اتنا نالج نہیں ہے جو ہمیں دو ہزار روپئے ہر تین ماہ میں دیتے ہیں اس سے ہم لوگوں کی بہت مدد ملتی ہے اور ان سے ہم لوگ خاد بیج کچھ اہم چیز زو خرید کے لاتے ہیں جو تاکہ کیڑا نہ لگے اپنے پیر پیر گاچھ میں کیرا نہ لگے اور سوکھے نہ تو اس لیے ہمارے وزیر اعظم دو ہزار روپئے کی مدد دیتے ہیں ہر تین ماہ میں تو اس کی تعریف میں کرتا ہوں بہت اچھے ہیں اور سبھی کسان خوشی ہوتی ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ آج میرے اکاؤنٹ میں دو ہزار روپئے آنے والے ہیں اور پھر وہ دو ہزار روپئے کا دوائی خرید کے لے کے آتے ہیں اپنے گیہوں کے لیے مکے کے لیے دھان کے لیے اور جے کے لیے یہی سب کے لیے لے کے آتے ہیں پھر وہ دوا دیتے ہیں تو وہ فصل بہت اچھے سے ہوتے ہیں پھر وہ گلہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے